بھارت میں کچھ لازمی طور پر دیکھے جانے والے مقامات مختلف ریاستوں میں موجود ہیں اور ان کی ثقافتی تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں دیکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاج محل آگرہ اتر پردیش تاج محل بھارت کا سب سے مشہور تاریخی مقام ہے جو دنیا کی سات عجوبات میں شامل ہے مغل بادشاہ شاہجہاں نے اسے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا اس کی خوبصورتی سفید سنگ مرمر کی عمارت اور اس کے پیچھے کی رومانائی کہانی اسے ایک لازمی طور پر دیکھنے کی جگہ بناتی ہے قطب مینار دہلی دہلی میں واقع قطب مینار بھارت کا سب سے بلند مینار ہے اور اسے یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے یہ مینار دہلی کی سلطنت کے پہلے حکمران قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا تھا اس کی فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے یہ سیاحوں کے لیے پرکشش مقام ہے ہوا محل جے پور راجستھان ہوا محل جے پور کا ایک مشہور مقام ہے جو اپنی منفرد فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے یہ محل خاص طور پر راجپوت خواتین کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ شہر کی سرگرمیوں کو بغیر دیکھے دیکھ سکیں اس کی پانچ منزلہ عمارت اور اس میں موجود چھوٹی کھڑکیاں اس کو منفرد بناتی ہیں کیرلا کے بیک واٹرز کیرلا کیرلا کے بیک واٹرز قدرتی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ ہے یہ پانی کے چیلنج اور جھیلیں ہیں جو کیرلا کے گھنے درختوں کے درمیان واقع ہیں ہاؤس بوٹ میں سفر کرتے ہوئے یہ مناظر دیکھنا ایک لازمی تجربہ ہے جو سکون اور قدرتی حسن کا بہترین امتزاج ہے واہگہ بارڈر امرتسر پنجاب واہگہ بارڈر بھارت اور پاکستان کے سرحد پر واقع ہے جہاں روزانہ کی پریڈ ایک اہم تقریب ہوتی ہے یہ مقام قومی جذبے کا احساس دلاتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے یہ مقامات بھارت کے ثقافت تاریخی اور قدرتی حسن کی عکاس عکاسی کرتے ہیں اور ہر سیاہ کو انہیں دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے